आइए आइए आइए बैठिए बैठिए बताइए तो हेल्थ इन्श्योरेन्स में कुछ ऐसा सोचे हो के काहे से कराना है क्या है या मैं बताऊँ हाँ है है देखिए इसमें इसमें ना दो प्रकार कि कम्पनियाँ हैं अभी कोरोना के बाद से क्या हुआ हेल्थ इन्श्योरेन्स का थोड़ा सा मार्केट में बढ़ा बढ़ा है तो लोग अब इसमें काफ़ी इन्टरेस्ट ले रहे हेल्थ इन्श्योरेन्स कराने में तो आपको अगर कुछ होगा तो बता दो नहीं तो फिर मैं तो बता ही रहा हूँ तो इसमें जैसे एक इसका नहीं नहीं सही है सही तो इस तो मैं एक काम करता हूँ आपको ये आई सी आई सी बेंक की एक हेल्थ पॉलिसी है वो आपको बताता हूँ क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे पहले दूसरे हम करते थे स्टार की करते थे केयर की करते थे तो इनका हेल्थ का काम था केवल ये बस हेल्थ इन्श्योरेन्स ही करते थे और कई बार क्लेम में दिक्कत आती थी और क्लेम में दिक्कत भी इसलिए आती थी कि जिसका अपन इन्श्योरेन्स कर रहे वो सही जानकारी नहीं देता था अब जैसे हमने पूछा सुगर है क्या तो सुगर वगैरह का अगर वो तुरंत में बता दे कि सुगर है तो उसमें कौन सी दावा चल रही क्या चल दवा चल रही सब जानकारी दे दो है ना पूरा क्लियर क्लियर दो तो क्लेम मिलने में दिक्कत नहीं आती अब लोग उसमें क्या है छुपाते हैं और बाद में अगर कोई चीज़ें होती हैं और उसके बाद में फिर क्लेम में दिक्कत आती है तो बोलते हैं कि क्लेम नहीं मिल रहा है क्लेम नहीं मिल रहा है ऐसी स्थिति नहीं है इसमें तो मैं आपका आई सी आई सी का कर देता हूँ इसमें ऐसा है कि ये बहुत अच्छा है और इसमें पाँच लाख का इन्श्योरेन्स में काफ़ी कम प्रीमियम आएगा और पूरे परिवार का कवर हो जाएगा इसमें तो आपका आपका और वाइफ़ का और बच्चों का मिलाकर के छोटे जो भी बच्चे होंगे सबके उम्र के अनुसार जितना पॉलिसी बनेगी तो आप सबकी उम्र मुझे बता दीजिए मैं एक मोटे तौर पे प्रीमियम बताता हूँ अपन पाँच लाख का कर लेते है फिर इसमें बोनस वगैरह भी मिलते हैं हाँ इसमें इसमें इसमें दो प्रकार का रहता है इसमें ऐसा है कि जो चौबीस घंटे अगर आप भर्ती रहते हो और वैसी स्थिति में ज़ीरो डेप्थ का कहलाता है वो तो उसमें अपन जा करके कोई पैसा नहीं देना पड़ता वो कंपनी सीधा हॉस्पिटल को पेमेंट कर देती है जितना आपका बिल बनता है दवा का बिल सहित तो वो हास्पिटल को मिल जाता है और दूसरा ये होता है कि ओ पी डी में ओ पी डी में अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हो तो ओ पी डी में जो होगा तो मैक्सीमम इसमें छः हजार तक के का आपको कवर मिलेगा तो छः हजार तक के का आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं तो इसका थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ के आता है लेकिन और साल भर में जितने लोग है जैसे आपके परिवार में कितने लोग है आपके परिवार में पाँच लोग तो पाँच लोगों का इन्श्योरेन्स का जो चार्ज बैठेगा अच्छा इसमें आप ये बताओ कोई सबको शुगर या हार्ड की या ऐसा कोई बीमारी है क्या घर में किसी को किसी को कोई बीमारी नहीं है तो तो तो हाँ उनका देखना पड़ेगा पर उनकी उम्र ज़्यादा है तो उसमें ऐसी स्थिति में उनका प्रीमियम बढ़ जाएगा तो अभी उनका अपन देखते अलग से करा सकते हैं लेकिन अभी आप आपकी वाइफ़ और बच्चों का अपन ले करके जितने लोग होंगे चार पाँच लोगों का अपन कर देते है तो उस स्थिति में इतने लोग तो कवर हो जाएंगे उसके लिए अलग से करेंगे तो इसका जो प्रीमियम हमारे को बैठता है पाँच लाख तक के का ईलाज एक साल में फ्री है किसी भी इसमें करा सकते हो हाँ तो वो तो वो तो वो फ़िर अलग से देना पड़ेगा पाँच लाख से ऊपर लगेगा एक साल के लिए और उसमें फायदा ये है कि आप कितने बार में भी कर सकते पाँच लाख तक के सबका मिला करके पाँच लाख होना चाहिए ओर उसमें पाँच लाख अधिकतम तो इसमें ये चौबीस हज़ार नौ सौ बहत्तर रुपए के